अचो भेण अचो ॿुधायो कहिड़ा गुल खपनि या गुलदस्तो खपे जेको बि चवंदव मूं वटि जामु वैराइटियूं आहिनि मूंखे गुलाब जो अथव चमेली जो मोगरे जो अथव जेको तव्हां चओ उहो मिली वेंदुव अछा अछा तव्हीं इएं कयो तव्हां चमेलियुनि जो गुलनि जो खणी वञो हुन में जामु ख़ुशबू ईंदव मस्तु ख़ुशबू ॾेई करे मज़ो अची वेंदुव हा हा चमेली जो गुलदस्तो भेण तव्हांखे कीअं खपेव त हुन में ॿियो बि कोई गुल लॻाए ॾियांव जीअं गुलाब जो थियो पतियूं लॻाए ॾियांव सजावट जा सामान ईंदा आहिनि उहो सभु लॻाए ॾियांव की तव्हांखे सिर्फ़ु चमेली जो गुल खपेव अछा अछा न न भले तव्हां चमेलियुनि जो वठी वञो उहो बि सुठो लॻंदो हुन में गुलदस्तो हा हा भेण मिली वेंदुव जीअं तव्हां चओ तीअं मिली वेंदो त हुन में गुलदस्तो कहिड़ो लॻायांव मिटीअ जो लॻायांव पाणी जो लॻायांव कोपर जो लॻायांव कहिड़ो गुलदस्तो लॻायांव जेको तव्हां चओ सभु वैरायटी आहिनि असां वटि जेको तव्हां चओ भेण मिटी जो चओ पाणीअ जो चओ कोपर जो चओ जेको ठीकु आहे ठीकु आहे भेण हूंअ मिली वेंदुव ऐं कंहिंमहिल ताईं खपेव तव्हांखे हा हा हिकदमि मस्तु मज़ेदारु गुल अहिड़ा ॾींदीमांव की ख़ुशबू न न हिकदमि बढ़िया ताज़ा गुल ॾींदीमांव हा हा भेण उहो हुन लाइ तव्हां निश्चिंत रहो मस्तु हिकु नंबर जा गुल ॾींदीमांव जंहिंमें ख़ुशबू बि मस्तु रहंदव तव्हां खणी वेंदव त तव्हांजी गुलनि जी ख़ुशबू ईंदव हेॾा मस्तु गुल फ्रैश ताज़ा गुल ॾींदीमांव ऐं गुलदस्तो बि अहिड़ो मस्तु लॻाए ॾींदीमांव की सभु महिमान पुछंदव किथां वठी आई आहीं रेट भेण ॾेढ सौ रुपया पवंदुव हेॾा किथे आहिनि भेण ताज़ा गुल हिकु नंबर जा ॾियांव थी पाणी वारो गुलदस्तो थी लॻाए ॾियांव त हेतिरो त लॻी वेंदो न पैसो न न हुन जी तव्हां चिंता ई न कयो हिन करे ई त पाणीअ वारो गुलदस्तो थी ॾियांव जीअं गुल मुर्झाइझनि ई न शाम ताईं त छा ॿिए ॾींहं ताईं मस्तु ताज़ो पिया हूंदव न न पैसनि में हा त बसि तव्हां शइ ॾिसो उहो पैसनि जो तव्हां न सोचो न न मोल भाव न कयो न भेण बढ़िया आहे ॾेढ सौ रुपिया बिल्कुल सही रेट थी ॿुधायांव ॾेढ सौ रुपए मोल भाव न कयो तव्हां रेट खे न ॾिसो शइ खे ॾिसो शइ बढ़िया आहे हिकु नंबर जी मस्तु थी ॾियांव हा हा मस्तु हुन जी तव्हां चिंता ई न रखो तव्हां वापसि न कंदा तव्हां ॿिया बि वठी वेंदव ॿियनि महिमाननि खे बि मोकिलींदव अहिड़ा गुल ॾींदीमांव हा हा तव्हां चिंता ई न तव्हां ई तव्हां तव्हांजे गुल ई गुलनि जी ख़ुशबू हलंदी हुते सभु पाणही ईंदा मूं वटि ठीकु आहे भेण शाम ताईं खपेव न हा हा हा हा मां मस्तु गुलदस्तो ठाहे करे तयारु करे बि गुल रखां थी तव्हां लाइ तव्हां शाम जो कहिड़े बि टाइम अची करे खणी वञिजो ठीकु आहे भेण जय झूलेलाल